विशेष ज़रूरत वारे बच्चा ॿारनि जे लाइ स्कूल थोरा फ्री फीस ड्रेसूं थैला वग़ैरह किताब हीअं ॾई करे उन्हनि जे लाइ मदद कई वेंदी आहे ऐं जेके नेत्रहीन आहिनि ॿार उन्हनि जे लाइ मूक बधीरन लाइ बि स्कूल चालू किया वया आहिनि हुननि जे लाइ उनखे विशेष लैंग्वेज हूंदी आहे उहा सेखारी वेंदी आहे ऐं हिननि मामले में मिट जेके हल करण लाइ काफ़ी टीचरनि खे बि मद करिणो पवंदो आहे संघर्ष ऐं उहे उन्हनि खे अलॻि सां ई उन्हनि जी एजुकेशन थींदी आहे त पोइ उन करे ईअं उनन ॿारन खे अॻियां आहियो वेंदो आहे ऐं विशेष जरूरत वारनि ॿारनि खे बि काफ़ी सुविधाऊं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि ओके